आं हॅलो हय आं येस आमी न्ही गोवान भोंवपाक आयल्यात सो आतां आमी तुमच्या म्युजियमान विजीट करपाक सोदता आमी आयकलां की गोवाची जी आमची लोक कला आसा ती खूब प्रसिध्द आसा आनी हांगाचे चित्र जे लोक काडटा पय तो खरेंच पोवपा सारके आसा आनी आमकां जर अशें गोवाची लोक कला बद्दल आनी म्हायती जाय आशिल्ली सो आमकां जस्ट तुमच्या म्युजियमाक एक विजीट दिवपाक जय आशिल्ली

हां ओ पय आमी एक्चुली फाल्यांच येवपाचो प्लेन करतालीं सो म्हाका जस्ट तुमचो टायमींग कळूंक जाय आशिल्लो म्हळ्यार कितल्यांक म्युजियम उगडटलें सो आमकां एकोर्डिंगली मात्शें पळोवंक मेळटलें ओके सो धांक उगडटा म्हणटा तुमी सो आमी अकोर्डिंगली तशें इकरांक म्हळ्यार बी येतले कित्याक आनी तुमच्या थंय लागीं आनी कितें रेस्टोरंट बी आसा पडलां सो आमी एक फूल डे स्पेण्ड करपाक सोदता म्हणजे म्हाका मात्शी हिश्ट्री बद्दल म्हणजे आमचे म्हायती आमचे हें आसा हिश्ट्री गोवा कशें इंडिपेंडण्ट मेळ्ळें लिबरेशन मेळ्ळें तें आमकां कळपाक खूब अशी इत्सा आसा जाणून घेवपाची पूर्ण दीस तुमच्या म्युजियमाक डेडिकेट करपाक सोदता हां

ओके हय आनी जस्ट तुमचे म्युजियमान भितर येवपाची कितली फीज आसतली भी म्हणजे एण्ट्री फी कितली आसा तुमची ओके अच्छा फिफटी रुपी आनी म्हाका एक सांगात तुमचो म्युजियम चड व्हडलो आसा कित्याक आमचे बरबर दोन तीन जाण्टीं मनशांय आसा सो तांकां मात्सो बसपाकूय मात्सो चड वेळ उबो रावपाक जावचें ना सो आमकां तुमचो म्युजियम चड लांबूय आसा अशें आसा कितें कित्याक आमचीं जाण्टी मनशां आसा म्हणून विचारलें हां ओके जस्ट तुमचें हें म्हणटा तें कितें म्हणटा तें इवनींग टाय्म कितलो म्हळो तुमी क्लोज जातलो अच्छा बरें ओके सो आमी फाल्यां एक अशी विजीट दिता तुमचें मातशें नांव सांगतात ओके ओके ओके हो तुमचो वोटसेप नंबर आतां कोल केला तो आं बरें जस्ट हांव तुमका आज सांजचो म्हळ्यार एक मॅसॅज घालतां आनी मागीर फाल्यां म्हळ्यार एक विजीट दिता तुमकां